झूलेलाल पुराणी किताबियूं असांखे हर जॻह अॼुकल्ह मिली वेंदियूं आहिनि जिते असां आराम सां वठी करे पढ़ी था सघूं ॿारनि खे ॾेई था सघूं छो त अॼुकल्ह जा किताब ॾाढा महांगा आहिनि हिन कर माउ पीउ पुराणियुनि दुकाननि खां सैकिंड हैंड बुक्स वठी करे ॿारनि खे ॾींदा आहिनि इए ई अॼुकल्ह जॻह जॻह ते हर खेत्र में खुलिया विया आहिनि जीअं सेंटर मार्किट भोगल चांदनी चौक नई सड़क लाल किले दरियागंज में बि पुराणी किताबियूं मिली वेंदियूं आहिनि जो असां ॿारनि खे आराम सां पढ़ाए था सघूं लाइब्रेरी में बि किताब मिलंदा आहिनि जो ॿार पंहिंजी पढ़ाई आराम सां कया कंदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि की असां आराम सां पढ़ी था सघूं तंहिं करे अॼुकल्ह इहा ॾुखियाई घटि थी वई आहे की ॿारनि खे किताब न मिलंदा न असां हुननि खे नवा किताब वठी ॾियण में दिक़त थी थिए हिन करे माउ पीउ बि ॿारनि खे पढ़ाइण जी अॻियां वधनि था ऐं गॉरमेंट बि चङी एड ॾींदा आहिनि ॿारनि खे जीअं इन्हनि खे स्कॉलरशिप ॾेई करे किताब वितरन कंदा आहिनि ऐं ॿारनि खे पढ़ाइनि लाइ उत्साहित कंदा आहिनि